एह् जेह्ड़ी मेरी कुर्ती आर्डर कीती ही ना इन्नी स्हेई ऐ ना एह् इन्नी शैल ऐ जियां में आखेआ हा नां उऐ नेईं आई दी जिन्ने पैसे दित्ते इस्सी आखदे जिन्ना पैसा उन्ना स्हेई बसूल बी कीता शैल काटन ऐ एह्दी लाने गी जीन्नी शैल फर्क गै निं पौदां तुसें केह् लाए दा नां चुभदी रंग बी इन्ना सोह्ना हा ना एह्दा आहा आहा दिक्खियै गर्मी बादल इयां लाइट लाइट कलर लाए दे होन तां किन्ना शैल लगदा निं उऐ नेईं मड़ो में ते आखनी बड़ी गै शैल कुर्ती ऐ बाकी आह्लें बी आर्डर करनी चाहिदी